जीअं त अॾुकल्ह प्लास्टिक जो इस्तेमालु वधी वियो आहे जेके असांजे शरीर लाइ बिल्कुलु ई ख़राब आहिनि प्लास्टिक जे इस्तेमालु करण सां हंधि हर हर गली में बीमारियूं फेलजनि थियूं जीअं त प्लास्टिक जे प्लेटुनि में चमचनि में हर हिकु बोटल्स में प्लास्टिक जो इस्तेमालु थिए थो जेके असांजे पेट लाइ ॾाढी ई ख़तरनाकु शइ आहे पर माण्हूं कोन्ह ॿुधनि थी गर्म गर्म खाधा ठाहे करे प्लास्टिक में त लाहिनि जेकी बिल्कुलु ई ग़लति ॻाल्हि आहे असांखे स्टील जो इस्तेमालु करणु खपे स्टील में इस्तेमालु करण में असांखे खाधो गरम गरम मिल पियो हूंदो आहे ऐं पाणी बि थी सघे त असांखे ताम्बे जे बोटल में या स्टील जे बोटल मां पियण खपे हीअ माण्हूं अॾुकल्ह ॿुधनि कोन्ह था हर रस्तनि ते बि प्लास्टिक जमा थी वञे थी जंहिंजे करे असांखे बीमारियूं फैलजनि थियूं मछर मखियूं ये हिकु बीमारियूं फैलजनि थियूं ऐं रस्तनि जे खेॾनि में प्लास्टिक जमा थिअण जे करे पाणीअ जो बहकाव बंदि थिए थो उनजे करे बोड अचनि जे थी वञे पई पर जेकी अॻिते हली असांखे ॾाढी तकलीफ़ थी मिलंदियूं आहिनि ऐं जीअं थी सघे कोशिशि करे असांखे इहो इस्तेमालु घटि करे असां पेपर प्लेटस जी बि इस्तेमालु करण वधीक कयूं हर शइ जे बदला प्लास्टिक जे बदला ॿियो इस्तेमालु कंदासीं असांजे एनवायरमेंट लाइ जंहिंजे असांजे शरीर लाइ असांजे तंदरुस्ती जे लाइ हर हिकु शइ जेकी सुठी थी सघंदी आहे थी सघे त पेर वण पोधा थी सघनि आसे पासे में पोइ खड़ खपनि जंहिंजे करे असांखे तरो ताजी करे ऑक्सीजन मिलंदी ऐं असांजे शरीर ठीकु रही सघंदो ऐं असांजे शरीर मां कार्बन डाईऑक्साइड निकिरी वेंदी असांखे कोशिशि करे पंहिंजे एनवायरमेंट लाइ जंहिंजे असांखे पंहिंजे अॻियां लाइ पंहिंजे फ्यूचर जे अॻिते ॿारनि जे लाइ असांखे पंहिंजो पाण खे ठाहिणो पवंदो